ہم نے تقریباً تین سال پہلے اس ڈرائنگ کو شروع کیا تھا اور اس کو شروع کرتے کرنے کا سب سے بڑا مقصد تھا کہ یہ میرے شوق میں شامل ہے اور اس کو میں نے اپنے شوق کے ذریعے سے شروع کیا تھا اور سب سے پہلے میں نے ایک ڈرائنگ بنانے والے کی ڈرائنگ دیکھی تھی اس چیز نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا اور اسی چیز نے مجھے اس ڈرائنگ بنانے کے لیے ابھارا اس کے بعد سے میں ڈرائنگ آج تک بناتا ہوں اور یہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ فن بن چکا ہے کیونکہ فنکار کو چاہیے کہ اسے کسی بھی ڈرائنگ کو بناتے وقت اس میں نکھار اس میں اونچ نیچ کا اچھے سے خیال رکھے تو اس خیال کو میں اچھے سے رکھتا ہوں اور اس خیال کو رکھنے کی وجہ سے میرا یہ پسندیدہ فن ہے اور اس میں میں بہتری لانے کی دن بدن کوشش کیا کرتا ہوں میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فن ہیں جو مجھے پسند ہیں لیکن میں سب سے زیادہ اس فن کو ترجیح دیتا ہوں اپنے فنون میں سے